जय झूले जय झूलेलाल साईं ता तव्हांजी बासण जी दुकान आहे न साईं अच्छा अच्छा साईं मां नओ मकान ठाहिरायो आहे हाणे त सॼे मुंहिंजे मकान जे हिसाब सां मुंहिंजे रस किचन जे लाइ रंधणे जे लाइ पोइ बासण जो सामान पोइ खपे जीअं प्लेट थींदियूं आहिनि कटोरा थालियूं ये सभु असांखे मिली वेंदो न

त भाई जीअं बाल्टी बाल्टी बि थियूं पाणी वाणी भरण लाइ बाल्टी लॻंदियूं हिकु पाणीअ लाइ ॿ लॻदियूं बाल्टियूं सम्झो ऐं प्लेटन जो सैट लॻंदो चमचन जो सैट गिलासन जो ऐं तई कूकर सम्झो बाटलो वाटलो जेके बि ब बर्तन लॻंदा आहिनि ॿियों बि अञा छा कोई नई शइ आई आहे छा तव्हांजे दुकान में

थाल लॻंदो न साई थाल वो अटो वटो गोहण लाइ हा केवियूं खपेनि कुर्पी ईंदी आ कुर्पी डोडो वोडो माना उथण जे लाइ सॼो सैट जीअं हा मिलंदो उहो त लॻंदो ई सिलैंडर त ॿियों अञा कोई नई शइ की वो बर्तन जो बर्तन जो जेको उहो थींदो आहे हिकिड़ो इहो जेमें ये बर्तन जंहिंमें सजाइबा आहिनि जंहिंमें छिको छिको छिको बर्तन जो हा जी जी जी हा गैस गैस गैस चूलो उओ तव्हां वटि मिली वेंदो अच्छा अच्छा त कहिड़ी कम अच्छा त कपंनी सुठी आहे ऐं चकलो बेलन चकलो बेलन चकलो बेलन उहो रखंदव न तव्हां अच्छा स्टील ईंदो आहे न ठीकु आहे त उहो बि लिखो था साईं ठीकु आहे न ऐं इहो ऐं इहे थालियुनि जो पूरो सैट लिखो ॿारनि जो चिमिचा लिखो ॿारहं ॿियों गिलास बि लिखो जेको तई लिखोसि बाटलो चाय चाय जो बाटलो ऐं उहो चाय चाय जा बाटला चाय जा बाटला ॿ लिखोसि छोकी हिकु त चाय ठहंदी हिकु में ख़ीर पियो हूंदो सम्झो ऐं हिकड़ी हो छन्नी वन्नी खपंदी उहो चाय ठाहिण लाइ अच्छा हा छाणी खपे स्टील जी पर अऊं वॾा बाटला बि रखंदा आहियो छा जीअं को जीअंन अगरि कॾहिं घर में कोई फंक्शन वंक्शन थिए थो पियो हा हा अगरि गंज वॾा उअ बि करे छॾिजो हिकिड़ो सैट हे न ॿियों अञा ॿुधायो कुझु नई नई हिकिड़ो सैट लिखी छॾियो न भाई जीअं जंहिंमें हिकु में चांवर थी सघनि हिकु में दालि थी सघे हिकु में त तईअ में कुझु कुझु तरे वरे सघूं ऐं थालियूं ॿुधायांव न ॿ ॿारहं पीअ थालियूं ॿारहं गिलास ॿारहं चिमिचा ॿारहं कटोरियूं ऐं कटोरियूं मने ॿिनि साइज जूं खपनि नंढी साइज बि वॾी साइज बि मीडियम साइज छिको हा उहो खपे न उहो कुकर हिकिड़ो खपे मूंखे नंढो ऐं हिकिड़ो खपे बाक़ी क़रीबु अढ़ाई टे किले जो ठीकु आहे कूकर भले कूकर ॿ लिखोस न अ अ केवियूं केवियूं लिखियूं न केवियूं ॿ केवियूं थाल हिकिड़ो बाटला बि लिखायामांव न तव्हांखे बाटला लिखाया त मांव न अच्छा डोंगा डोंगा साईं ड़ोंगन जो हिकु सैट लिखी छॾिजो छ छह पीस जिनमें मां ॾेई कुझु बाटला ॿ लिखोसि हा स्टील जो कोप खपन न ऐं उहो बि खपनि जो जेमहिल गर्मी थी हले न जीअं कोई सलाद वलाद खाऊं था त उहे न ईंदा आहिनि काटे वारा चिमिचा उहो बि लिखी छॾिजो हिकु सैट ठीकु आहे साईं बाक बाक़ी जेको हुजे जेको हुजे ॿुधायांव थो मां पोइ वरी ठीकु आहे न

जय जय झूलेलाल